ہیلو میں آپ کی گیس ایجنسی کا مستقل صارف ہوں اور مجھے حال ہی میں ایک دوسری ریاست میں منتقل ہونا پڑا ہے اس لیے میں اپنا ڈیلیوری ایڈریس اپڈیٹ کروانا چاہتا ہوں میری کنزیومر آئی ڈی ایچ پی چھ پانچ سات آٹھ دو تین ہے براہ کرم میرے نئے پتے کو نوٹ کریں فلیٹ نمبر ایک دو گلیکسی اپارٹمنٹ شمال مشرقی دہلی میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے ڈیلیوری ایڈریس کو جلد از جلد اپڈیٹ کیا جائے تاکہ آئندہ گیس سلینڈر کی ترسییل میں کوئی دقت نہ ہو برائے مہربانی نئے پتے کی تصدیق کر دیں اور اگر کوئی اضافی دستاویز درکار ہوں تو آگاہ کریں